हाँ मधु जी बताइए आपकी दुक़ान कैसी चल रही है हाँ हाँ दुक़ान तो सवेरे में खोलती होंगी ना आप आपका बच्चा सब कैसे हैं जाते हैं कि नहीं और दुक़ान से तो इनकम तो मिल ही जाती होगी ना हाँ तो अच्छी तरह से मतलब आप ही दुक़ान चलाती होंगी ना हाँ तो दुक़ान बन्द करके तो कहीं जाना आना तो नहीं होता होगा हाँ वह तो

तो मतलब नौ बजे से दुक़ान बन्द ही कर देते होंगे इसके बाद तो अपना घर का काम ही करते होंगे ना तो जैसे अगल बगल में अगल बगल में भी हाँ और दोपहर में तो धूप रहती है तो अभी के समय में दुक़ान बन्द करनी ही पड़ेगी ना ऐसे में सेहत भी खराब हो जाती है